ॿावीह दिसंबर उणिवीह सौ नवे पंजीं जनवरी उणिवीह सौ सत अरिड़हां अक्टूबर ॿ हज़ार सत एकवीह जनवरी ॿ हज़ार पंज अठ मार्च उणिवीह सौ असी